भारत के बहोत ही बड़े इंडस्ट्रायल मुकेश अंबानी इनका जिओ का सिम है और जो पहले टेलीना यूनीनार एयरटेल ये सब था और सब में ये था कि हम पहले रीचार्ज कराते थे जैसे सौ रुपये दो सौ या चालिस रुपये का इस में जोकि उतना हमारा पैसा कटता था कि कुछ कहने का नहीं फिर उसके बाद आया जियो जिओ आने के बाद हमें इतना फ़ायदा हुआ हम दो सौ उनतालिस का रीचार्ज करा लेते हैं एक महीना कालिंग फ्री मिलती है और फिर उसके बाद नेट भी बढ़िया चलता है और इस समय तो अभी आ गया है जियो का फाइव जी आ गया है इस में आप फाइव जी का आप का मोबाइल रहेगा तो जियो सिम लगाने के बाद उस में फाइव जी अपडेट करेंगे तो फाइव जी अनलिमिटेड नेट चलता है बहुत ही बेहतरीन नेट चलता है फिर उसके बाद और हमारे देश में ये बदलाव आए हैं इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी है पहले जो डीजल से बस या पेट्रोल से चलती थी उससे धुँआ निकलता था तो हमारे यहाँ प्रदूषण बढ़ता था अभी ताे इतना सूटेबल हो गया है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बसें हो गई हैं ये बसें हमें इतना फ़ायदा करती है इलेक्ट्रिक बस चलती है बहुत ही नॉर्मली आवाज़ रहेती है इस में ना कोई साउंड रहता है ना कुछ रहता है आने जाने में बड़ी सुविधा हो गई है फिर उसके बाद आया बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतरीन सुविधाऍं दे रही है और